आमी घर बांदता आसतना आमकां खूब अडचणी येले आमी जॉयंट फेमिलींत रावतालीं खूब फेमिली व्हडली आशिल्ली म्हळ्यार आमकां जागो पावनाशिल्लो म्हणून आमी सेपरेट सो जागो घेतलो कोणाकडल्यान आनी थंय गेलीं रावलीं बांदलें एकूच घर आशिल्लें अर्दें हाल्फ अर्दें तेंकां अर्दें आमकां एकूच वणटीचेर घर आशिल्लें मागीर रावलीं आनी थोडे दिसांनी अशीं आमचे कडेन झगडूंक लागलीं अशीं आनी आमचेच आंगणांतल्यान तीं वयतालीं मागीर झगडपाक लागलीं थोड्या दिसांनी हें करूंक लागलीं गाळी मारूंक लागलीं अशीं खूब उतरां वायट उतरां उलोवंक लागलीं आनी आमी मागीर पुलीस कम्पलेन केल्ली आनी